गेलेनो थाखाय आंनि मोजां मोननाया फुटबल गेलेनाय आङो फुटबल गेलेनानै मोजां मोनो आरो फुटबला मुलुगनि सबनिसाय बयनिख्रुइबो मुंदुांखा गेलेनाय आरो बेखौ बुहुमाव साफ्रोमबो गेलेयो आंबो बेबायदिनो फुटबल गेलेनानै जोबोद मोजां मोनो उन्दैनिफ्रायनो आङो फुटबलखौ गेलेबोदों गाव सासे फुटबल गेलेगिरि जानो हायाखैब्लाबो आङो फुटबल गेलेनायखौ मोजां मोनो आरो फुटबल गेलेनायखौ आङो जोबोद नायो आरो गुबुन गुबुन जायगायाव फुटबल गेलेनाय बादायलायनाय जायोब्ला आं बेखौ नायनो थाङो आरो गावबो आङो फुटबल जिहेथु मोजां मोनो बिनिखायनो आंबो फुटबलखौ गेलेयो आरो फुटबल गेलेनो थाखाय सासे मानसिनो राफोद गोगो देहा नांगौ फिटनेसा मोजां जानांगौ आरो बेनि स्टेमिनाया मोजां थानांगौ फुटबलखौ राफोदै गोगोयै स्ट्रेटिजिकेलि फिटनेसा मोजां थायोब्ला जोबोद मोजां गेलेनो हायो आरो बेबायदियैनो भारतावबो जोंनि हादोराव फुटबला दामानि जोबोद गोहोम गोग्लैदों आरो फुटबल गेलेनायखौ आथिखालाव सुबुंफ्रा गनायनानै लादों फुटबलाव बांसिनै बांसिन सुबुंफ्रा बाहागो लादों बुहुमाव फुटबल गेलेनायखौनो आङो साबसिन गेलेनाय होननानै आं मानिनानै लायो